नमस्कार म्हाका न्ही म्हजी ट्रेनीचे टिकेटीचे बदल केल्लो आसा तारकेन बदल केल्लो आसा तो म्हाका मातसो कळपाक जाय आशिल्लो गोवा टू मुंबय वचपाची हांवें तिकेट काडिल्ली पूण हांवें काडिल्ली बारा तारकेची पूण म्हाका ती आतां जाय पंदरा तारखेची सो हांवें हो बदल केल्लो पूण तितून खरेंच बदल जाल्लो आसा कायं ना तें मातशें म्हाका कळपा जाय आशिल्लें हांवें म्हजी आय डी हाडल्या म्हजी आय डी आसा वैष्णवी आनी युजर आय डी आसा वन टू त्री फाय हे मातशे तुमचे हेजेर संगणकाचेर घालून तुमी मातशें तें पळोवपाक शकता किद्या म्हाका कळ्यार चड बरें जातलें किद्याक मागीर म्हाका तशी तयारी करपाक मेळटली किद्या बारा तारखेर वचपाचे आतां हांव पंदरा तारखेर वता आनी तशी म्हाका ती सगळे सामान जी म्हजे जें किदें गरजेचीं कामां आसा तीं करून म्हाका तशें तयारेन रावपाक मेळटलें सो तुमी तें करूं शकतात मातशें करून पळयात परत एकदां तुमकां म्हजी आय डी सांगता म्हजी आय डी आसा वैष्णवी आनी यूजर आय डी वन टू त्री फाय ही मातशी तुमी घालून पळयात किदें म्हाका ते ऑनलायन हांवेन पळयले पूण तें म्हाका आजुनी सारकें मेळना म्हणून हांव मुद्दम हांगा आयलां आनी तुमकां मेळ्ळा तुमी सारकें तुमचे संगणकाचेर घातल्यार चड बरें जातलें आनी किदें चेंजीस जाल्यार बाबा चेंज जालां किदें बदल जालां काय त्यो तशीच आसा त्याच दिसाचें आसा तेंय मातशें कळ्यार बरें जातलें तुमी जाय जाल्यार म्हाजे फोन नंबर घेवन म्हाका मोबायलाचेर मॅसेज सुद्दां धाडल्यार जाता म्हाका एक कळ्ळें म्हणटकर मातशें मनाक समाधान जातलें